जयपुर ज़िले में बहुत से मुख्य मनोरंजन गतिविधियाँ वाले जगह हैं यहाँ पर पार्क भी बहुत सारे हैं हर गली हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में आपको यहाँ पर एक तो पार्क मिलेगा उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े पार्क यहाँ पर हैं जो मुख्य मुख्य यहाँ पे जगह हैं वहाँ पर भी जैसे डब्लू टी पी का पार्क है या और भी वो दो चार पार्क यहाँ पर अलग अलग हैं उसके अलावा आपको हर मोहल्ले में यहाँ पे पार्क जो है बच्चों के खेलने के लिए वो आपको मिलेगा वहाँ पे बच्चों के लिए खेल के लिए सारे झूले हैं सब कुछ है थिएटर अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे थिएटर हैं लेकिन सबसे बड़ा जो है सिनेमा थिएटर है वो है राज मंदिर राज मंदिर जो है सबसे बड़ा थिएटर है और हमारे आस पास जो है राज मंदिर भी है एक जी टी का थिएटर भी है और बहुत सारे बगीचे हैं और जल महल यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है नाहरगढ़ का किला है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ घूमने के लिए बच्चों के खेल के लिए थिएटर के लिए बहुत सारी जगह हैं और दूसरी चीज़ जो जल महल है या जो मैं आपको बता रही हूँ मोहल्ले में जो पार्क है है ना यहाँ पे क्या है टिकट नहीं लगती है यहाँ पर मुफ़्त में जो है वो लोगों का प्रवेश है नाहरगढ़ में जो है वहाँ पे कोई प्रवेश का जो है वो आपका भुगतान नहीं करना पड़ता आपको मुफ़्त में आपको का लगता है उसके अलावा जैसे कोई स्टेडियम हुआ या हमारे यहाँ पर रामनिवास गार्डन है वहाँ पर भी जो है वो मुफ़्त में ही प्रवेश है आपका